بہت سی مختلف وجوہات ہے جن کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں بزرگ لوگ بستر بڑے ہیں ہمارے گھر والے یا گاؤں والے بزرگ کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے اور ہمارے گاؤں کا بزرگ اکثر بیمار رہتے ہیں کیونکہ وہ اب بزگ ہو گئے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے وہ اب بیڈ پکڑ چکے ہیں وہ اتنی ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اب خود سے ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جا چکے اب وہ اتنا امیر نہیں ہے کہ اب پرائیویٹ ہاسپیٹل ہی جائے سرکاری بھی جائے تو وہ اپنے بچے کے ساتھ جائے یہ کیونکہ وہ اب بزرگ ہو چکے ہیں اب وہ بیڈ کر چکے ہیں اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے بیوی یا بچے ہی کریں گے ان کے بیٹا ہی بیٹی اسے ایک گلاس پانی بھی لینی ہو تو ان کے بچے یہی دیں گے کیونکہ وہ اب اتنا یہ نہیں رہیں کہ خود سے وہ کھانا پینا لے سکے خا سکے وہ اب اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں اس اسے تو اب اس کا دیکھ بھال کرنا اس کی بیٹے یا بیٹی کا ذمہ داری ہوتا ہے